मेरा नाम सुमन कुमार है मैं बेगूसराय जिला से निवास बेगू बेगूसराय जिला में निवास करता हूँ मेरा मतलब बेगूसराय जिला में लगभग दस बारह मंदिर हैं शिव जी का मंदिर है काली काली माता का मंदिर है दुर्गा दुर्गा जी का मंदिर है और नौलखा मंदिर है नौलखा मंदिर में मतलब हम लोग इयर में एक बार वहाँ मतलब पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं और दुर्गा मंदिर में यहाँ साल में लगभग जब तक आश्विन आश्विन माह में यहाँ अक्टूबर मंथ में पूजा होता है दुर्गा जी का नौ दिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसके बाद यहाँ बलिदान होता है मेला में बहुत लोग आते हैं देखने के लिए बहुत दूरों से बहुत सजाया वाया जाता है शिव जी का मंदिर है उसमें हम लोग सावन मास में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं शिव जी जल चढ़ाने के लिए और छठ दीपावली होता है कार्तिक मास में उसमें हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं पराके रात में पटाखे छोड़ते हैं पकवान मिष्टान ये सब बनता है सब खाते हैं और उसके बाद छठ पूजा आता है छठ पर्व चार दिन का होता है पहला दिन नहाय खाय होता है उसके बाद दूसरा दिन खरना होता है तिीसरा दिन पहला अर्घ्य होता है उसी में बहुत ये हम लोग हिन्दुओं का बहुत बड़ा पर्व है और हम लोग बहुत अच्छा से शान्ति से उल्लास से इसको मनाया जाता है यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं जैसे हिन्दू हो गए मुस्लिम हो गए हैं सिक्ख और सिक्ख भी थोड़ा बहुत हैं और हम सब बहुत अच्छे से सब मिल के रहते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है एक दूसरे को हेल्प करते हैं ये सब में कोई भी पर्व हो कोई भी त्योहार हो एक दूसरे को हेल्प करते हैं बेगूसराय की पहचान यहाँ राष्ट्र कवि दिनकर जी का जन्म स्थान है वह बहुत बड़े विद्वान थे और कवि थे उन्होंने बहुत सी कविताएँ लिखी हैं और एक वचन देव कुमार नाम का वो वो भी बहुत बड़े विद्वान आदमी थे वाे व्याकरण के रचना किए थे उनका भी घर बेगूसराय में पड़ता है बहुत विख्यात आदमी थे वो बहुत उनको जान पहचान बहुत था और यहाँ राजनीतिक भी बहुत राजनीतिक भी होता है यहाँ अच्छे अच्छे नेता लोग हैं हम लोग सबको सपोर्ट करते हैं एक दूसरे से मिलकर रहते हैं भाईचारा के तरह कोई भी किसी को कष्ट नहीं पहुँचाए एक दूसरे को हेल्प करते हैं यहाँ नौलखा मंदिर है नौलखा मंदिर बेगूसराय का इतिहास बहुत पुराना है यहाँ बहुत से राजा महाराजा हुए हैं यहाँ के बगल में गंगा नदी रह है हम लोग वहाँ पर जाकर वहाँ बहुत मेला लगता है सावन मास में एक एक माह पूरा मेला लगता है सब लोग गंगा स्नान करके दूर दूर से लोग आते हैं और जाते हैं पूजा पाठ करके जितिया पर्व मनाया जाता है जितिया पूजा में औरत लोग बहुत उसका उपवास रख के दो दिन तक बिना पानी पिये ही रहती है दुर्गा माता उस पर कृपा बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं हम लोग भी दुर्गा पूजा में हम लोग के गाँव में भी दुर्गा पूजा होता है वहाँ बहुत भीड़ रहता है